क'क्राझार जिल्लायाव दावबायनायनि थाखाय हान्थामेलाया जाबाय थोजासेयानो खिन्थु आरो बिनि बांसिन नांबावगौ बायदि होननानै आं सानो दा बेयावहाय दावबायनो थाखाय जोंनियाव दङ ट्रेनजों ट्रेन स्टेसन बासफोर दङ गुवाहाटी थांनो हागोन सिलिगुरि थांनो हागोन ओरै दिफु लामदिं बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट दङ आरो जोंना खाथियावनो गोदानै बानायजानाय दङ रुपसि ड'मेस्टिक एयारपर्ट दा दङब्लाबो बेनि बे रुपसि एयारपर्टसिम थांनो थाखाय मोनसे मोजां लामा दासिमबो कन्सट्राकसन बानायनो हाजोबाखै ओरैनो जोंनियावहाय पाब्लिक बासफोर दङ बेफोरनि सुबिदाया दङ खिन्थु थोजासे नङा आरो गारिनि भाराफोराबो जोबोद बेसेन गोसा सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय इसे खस्थ' जायो बेनि थाखायनो जोंनो गोबां सुबिदा नांबावगौ जायो जेरै ट्रेन्सपर्ट बासफोर थायोब्ला सुबिदा दा दङबाबो एभेलएबोल नङा आरो बेसेनफोरा इसे बारा जायो बिनिथाखायनो खम बेसेनावनो जोंनो गोजान लामा हान्थिनो हानाय सुबिदा नांबावगौ ट्रेनावबो जोंनि क'क्राझाराव गोबां ट्रेना माने स्टप'पेज गैया माखासे स्पेसेलि साउथ इण्डियान ट्रेनफोर दङ जों बेफोरनि स्टप'पेजखौ लानो हायाखै दा क'क्राझाराव क'क्राझार होननानै बुङोब्ला हान्थामेलानि सुबिदाया दंबाबो बेखिनियानो माने जथेस्थ' नंजोबा जोंनो गोबां नांदेरबावगौ